हम छओ भाय बहिन छी आओर प्रत्येक मनुष्यमे एक समानता नहि रहैत छै हर मनुष्यमे अपन अपन किछु भिन्नता रहैत छै हुनका सभसँ भिन्नता ई अछि जे जेना हमर भाय छथि भायसभ छथि हुनकासभ शहर प्रेम छनि हमरा गाम नीक लगैए हमरा रहैए जतेक बेसी गाममे रही ओकर हमरा प्रयास रहैए शहर हमरा ओतेक नहि बढ़िआँ लगैए हमर बहिनसभ गाममे रहैत छथि लेकिन हुनकासभमे एकटा चीज छनि कि गाममे रहितो ओसभ शहरीकरणमे रहैत छथि शहरे जकाँ फोनपर गप्प सप्प केलनि ओसभ दैहिक जे छै उपस्थिति नहि रहैत छनि हुनकासँ फोनसँ जे भेल उएह ओकरा सम्बन्ध मानैत छथिन हमरामे इएह भिन्नता अइ जे हम मोबाइल सही छै ओकर उपयोग करैत छी लेकिन ओकरासँ सम्बन्ध स्थापित नहि रखैत छी हमरा ओना ककरहुसँ यदि गप्प करबाक भेल या भेँट करबाक भेल हम ओकरासँ तऽ फिजिकली भेँट करैत छी ओकरा लग गेलहुँ ओकरासँ बढ़िआँ जकाँ गप्प सप्प केलहुँ जाहिसँ की होइत छै सम्बन्धमे एकटा प्रगाढ़ता अबैत छै इएह हमर भाय बहिनमे हमरामे भिन्नता अछि